हॅं हेलो कोन दुकानदार जी बाजै छियै हॅं चावल हेतै अपने लग हुँ कोन कोन चावल मतलब की की रेटके छै बढ़िऑं चावल चाही र मतलब नहि बेसी महँगा नहि बेसी सस्ता मतलब इम्हर नीक चावल बनै जे कम सममे भय जाए आब जेना नहि बुझलियै एकटा पैकेटो वाला अबै छै इण्डिया गेट वाला सभ तऽ महँगा आबै छै ने आ इम्हर खुललो वाला आबै छै कतेक रहल जे कोटो तोटो वाला चावल दय देलक से सभ मे कोन सभ चाउर छै अच्छा कंकड़ तंकड़ वाला सभ नहि ने मिक्सिंग आबिते ने छै तै पुछलहुँ किएक कतेक हुँ हुँ हॅं अच्छा एक दुटा चाउरके नाम कहियौ ने कोनो जेना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ई खिला खिला भी आबै छै हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हॅं अच्छा छैबे करै कि बिल्कुल बिल्कुल हुँ नहि नहि कहि देलियै ने एतबा छै काफी एते विश्वास छै जे हँ नहि कहबै एहन बात हँ अहाँ कहलियै तऽ विश्वास नहि भेलै बनाकऽ कहबै तखने हेतै विश्वास हॅं हॅं हुँ हुँ ठीके छै ठीके छै चावल जे छै से जरुरी रहै बुझलियै परिवारोके किछु जरुरी है आ किछु जे छै से बाहरोके एकटा पड़ोसी छै बाबा लगै छथिन सम्बन्धमे तऽ हुनको ओहिठाम जरुरी रहै ओहो कहने रहै जे हॅं चावल जे चाही से जैसे पिछलका चाउर आनि देने रही भात बनबैत रहियै तऽ एतेक महकौ सभ हॅं आबै छी हम हैया देखियौ ने एकटा काज छै फरिया लै छियै